ہیلو میرا نام انجلی ہے جی میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں ہم ایک گروپ آؤٹنگ کا منصوبہ بنا رہے ہیں اور آپ کے تفریح پارک کا انتخاب کیا ہے کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ یہ مقام تفریح خوشی اور یادگار لمحات کے لیے بہترین ہے اس لیے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کیا آپ کے پاس گروپ بکنگ کے لیے کوئی خصوصی پیکیج یا پرموشن ڈسکاؤنٹ دستیاب ہے جی ٹوینٹی پرسینٹ ڈسکاؤنٹ پر موجود ہے